घूमने के लिए हमारी पसंदीदा जगह है आगरा वहाँ पर ताज़महल है और किला है और फतेहपुर सीकरी क्या है किला है इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगरा ही पसंद करते हैं वैसे लखनऊ में भी चिड़ियाघर है और यह यह सब घूमने की है बनारस में भी है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और और अच्छी अच्छी जगहें है इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्ही जगहों को पसंद करते हैं घूमने के लिए अयोध्या में जैसे भगवान रामचंद जी की जन्मस्थली है इसलिए वहाँ भी घूमें हैं और देखे हैं हमें पसंदीदा लगता है इसलिए घूमने के लिए तो बहुत सी जगह हैं लेकिन सबसे

धर्मास्थली है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घूमने में अच्छा लगता है घूमने के लिए झकास वैष्णो देवी जाते हैं

और जगहें हैं जाते हैं लोग घूमने के लिए अब इधर जो है उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं लोग यही सब चीज़ है